چوں کہ ہر اسٹیٹ میں ایک گورنر ہوتا ہے ایک منتری ہوتا ہے اِسی لیے اُتر پردیش میں بھی ایک منتری ہیں جس کو چیف منسٹر کہا جاتا ہے اور اُن کے ذمّے ہوتا ہے کہ وہ قانون کے ہر ایک نظام کو مضبوط بنائیں اور یقینی بنائیں اِس طریقے سے کہ وہ قانون کو ہر قسم کے لوگوں پر لاگو کریں چاہے وہ منسٹر ہو یا خود چیف منسٹر ہوں یا بڑے عہدے کا کوئی بھی ادھیکاری ہو اگر کوئی ایسا بڑا ادھیکاری کوئی کام غلط کر رہا ہے یا کوئی وہ کرائم کر رہا ہے اور اُس کے اوپر کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو لوگوں کا قانون پر سے وسواش اُٹھ جاتا ہے اِسی لیے نظام کو قانونی نظام کو یقینی بنانے کے لیے ہم کسی بھی بید بھاؤ کے بنا ہر ایک شخص پر سیم چیزیں لاگو کریں جس طریقے کا اُس نے کرائم کیا ہے اُس طریقے کا اُس کو سزا دیں تو لوگوں کا جو یقین ہے قانون پر وہ مضبوط ہوتا ہے اور لوگ زیادہ یقین کرتے ہیں اور اِس طریقے سے قانون کے نظام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اور لوگ سوچیں گے کہ بنا بید بھاؤ ہمارے پرائم منسٹر کا جو قانون ہے سب پر لاگو کر رہے ہیں اِس وجہ سے لوگوں کا قانون پر یقین بنا رہے گا اور لوگ قانون پر بھروسہ کرتے رہیں گے